औ आं सानो मानोना गामियारि ओनसोलाव जोङो सोलोंथाइनि बांद्राय खाबुखौ नुनानै मोननाय जाया मानोना गामियारि ओनसोलफोराव जोङो नोगोरारि ओनसोलफोरनि बादियै रुजुनायाव बांद्रायै जोङो सुबिदाफोरखौ मोननो थाङा मानोना जोंहा गामियारि ओनसोलाव माखासे जेंनाफोराबो जानानै फैयो बेफोरनि थाखायनो जोङो गामियारि ओनसोलफोरनि सुबुंफोरनि रावआ नोगोरारिफोरजों रुजुनायाव बारा सिनायथि मोनाखै दा जोंहा गामियारि ओनसोलफोराव गोबां बिबांनि माखासे जेंनाफोरजों मोगा मोगि जानानै थायो जायनि थाखाय जोंखौ गामियारि ओनसोलनि मानसिफोरखौ नोगोरारि ओनसोलनि मानसिफोरा नासयबोदों नाथाय जोङो दा समाव गामियारि ओनसोलावबो माखासे जौगाखांनायखौ नुनो मोनबाय दा जोङो गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोराबो नोगोरारि ओनसोलनि सुबुंफोरजों गोबां बिबाङै दावगाफानो हमदों एबा समान समानै जौगालांफानो लासै लासैयैनो आगान सुरबोदों मानोना जोङो नोगोरारि ओनसोलनिफ्राय बोरनि बादिनो दाबो गामियारि ओनसोलावबो जोङो एखे रोखोमै सुबिदाखौ नुनो मोननाय जायो नाथाय बांद्राय नङाबाबो एसेथ' जोङो नोगोरारि ओनसोलनि बादि सुबिदाफोरखौ मोननाय जादों जेरै जोङो भारत हादरनि सोरखारनि थाखाय जोङो जोंनि गामियारि ओनसोलफोरावबो माखासे सरखारि फरायसालिफोर फरायसालिमाफोर गायसननानै होदों